मूंखे रोटी ठाहिण जो ॾाढो शौक़ु आहे त मां नंढपण खां ई रोटी कंदी आहियां मुंहिंजी मम्मी मूंखे प्रोत्साहन ॾींदी रहंदी आहे मां नयूं नयूं वैरायिटियूं कंदी रहंदी आहियां मूंखे जेॾी महिल बि टाइम मिलंदो आहे तेॾी महिल मां मोबाइल मां वैरायिटियूं सिखंदी रहंदी आहियां हिक दफ़ो मूंखे मन्चूरियन ठाहिण जी इच्छा थी तॾहिं मां मोबाइल मां इहो कीअं ठाहिजे इहो ॾिठो ऐं पहिरीं खां ई मां पंहिंजी रीति सां मन्चूरियन ठाहिण जी शुरूआति कयी जीअं मोबाइल में चवंदा वियां तीअं मां कंदी वियमि ऐं मुंहिंजी मन्चूरियन जी डिश ठही वई ऐं सभिनी खे इहे मन्चूरियन इलाही वणिया मूंखे हिनमें मुंहिंजी मम्मी ऐं मोबाइल ॿिन्हीनि प्रोत्साहन ॾिनो तंहिं करे मां अॻियां बि सुठियूं वैराइटियूं ठाहे सघां